میں نے کچھ دن پہلے ایمزون سے ایک سوتی بیڈ شیٹ خریدی تھی اور میں میں اپنا مثبت تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گی کہ میں نے جو پروڈکٹ لیا وہ بہت آرام دہ اور اس کا معیار ہر لحاظ سے بہت بہترین تھا اور میری جو توقعات تھیں اس سے کافی تجاوز کر گیا وہ کافی اس کا جو کپڑا ہے کاٹن کا ہونے کی وجہ سے وہ بہت کھردرا نہیں ہے بالکل ململ کی طرح نرم ہے اور اس میں کیونکہ کاٹن کا ہے اس لیے وہ رات بھر میں مجھے مطلب گرمی ہونے کے باوجود جیسا پسینہ یا ایسے چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے اور کافی آرام دہ ہے اس کی وجہ سے مجھے نیند بہت اچھی آتی ہے اور اس کا جو رنگ تھا وہ کئی بار دھلاؤ کے بعد بھی جیسا تھا وہ بالکل ویسا ہی ہے اور تصویر میں میں نے جو دیکھا تھا وہ جب بیڈ شیٹ آئی تب وہ بالکل ویسی ہی تھی اور اس کا کلر بھی جو ہے تو میرے بیڈ روم کے انٹیریئر سے بالکل میچ کر گیا اس کے علاوہ جو آڈر کرنے کا عمل تھا وہ بھی اتنا آسان اور اتنی تیز ڈلیور ڈلیوری کی پیکجنگ بہت بہترین تھی اور یہ ساری چیزیں جو ہے تو میرے اعتماد میں مزید اضافہ کیا کہ ایمزون کی سروِسز کافی بہتر ہیں اور میں تو اپنی پرچیز سے بہت زیادہ مطمئن ہوں